ہمارا جو آبائی شہر ہے قصبہ ہے جہاں ہم رہے ہیں بجنور ہے ضلع بجنور وہ شہر ہے اور جہاں ہم رہے ہیں ہماری پیدائش ہے قصبہ بسی کرت پور تو وہاں کی جو چیزیں ہیں ایک تو ہے لسی ہمارے منڈاور روڈ پر بہت مشہور لسی ملتی ہے اور ایک اور بھینس کے گوشت کے کباب ملتے ہیں بہت مشہور کباب ہیں شام کو ملتے ہیں بہت ہی اچھے جو ہیں کباب ملتے ہیں وہ ہمیں پسند اس لیے ہیں کیونکہ ہم شام کو جب وقت ملتا تھا پڑھائی سے چھٹی ہو کر کے تو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے اور بہت مزے سے کھاتے تھے بہت اچھا ملتا تھا بہت سکون ملتا تھا دوستوں کے ساتھ جا کر کھانا اور مزے کرنا وہ وقت ابھی تک یاد آتا ہے اور بہت ہی اچھا وقت گزرتا تھا ہمارے لیے